ہلیو آداب آداب جی میں ڈاکٹر شاداب بول رہا ہوں

تو عابد صاحب رات سے اب تک آپ نے کوئی میڈیسن یوز کی یا نہیں ہاں ویری گڈ تو ابھی اُس سے تو دس آصف صاحب آپ کو اُس سے کچھ ریلیف ہُوا یا نہیں ہُوا تو آصف میں آپ کو میڈیسن لِکھ دیتا ہوں تو آپ وہ میڈیکل اسٹور سے یہ لے لیں یا اگر مناسب ہو سکے تو تو آصف صاحب ایسا ہے اگر آپ کو مناسب ہو تو آپ میری کلینک پر آ سکتے ہیں کلینک کلینک پہ آپ آ جائیں میں شام سات بجے بیٹھوں گا آپ شام سات بجے تک آ جائیں ٹھیک ہے جی آ جائیے ہاں ابھی کتنی دیر ہو گئی آپ کو میڈیسن لی لیے ہوئے رات سے اب تک کتنی بار لیا رات میں لی تھی کتنے بجے لی تھی بس دس بجے کے آس پاس تو آپ ایک بار اور لے لیجئے اگر اُس سے ریلیف نہیں ہوتا ہے تو آپ شام سات بجے میری کلینک پر آ جائیں اوکے اوکے آصف اوکے جی جی کہیں آصف جی آصف بولیے جی کھچڑی لے سکتے ہیں آپ بالکل کھچڑی لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے

آ جائیے بالکل آ جائیے شام سات بجے اوکے اوکے